बिजली जेना सुविधा दै छै हमरा प्रकाश दै छै रौशनी दै छै तहिना बिजलीसँ खतरा भी भए सकै छै ई बात तऽ सही छै पर अगर हम सहीसँ रही प्रोटेक्शनसँ रही तऽ हमरा खतरा किया हेतै आओर बिजलीसँ खतराके सबसँ बड़ा कारण ई छै जे पानिके सुचारु नङ्गा नङ्गा तार नहि रहना चाही घरमे पानि हाथसँ नहि छूना चाही ओकरा नङ्गा हाथसँ नहि छूना चाही अगर कतौ नङ्गा तार छै तऽ ओकरा साइड कर देना चाही या हटा कऽ राखि देना चाही कियाकि नङ्गा तारसँ बहुत दिक्कत होइ छै अगर ककरो करेन्ट लागि गेलैए तऽ ओकरा जे छै लकड़ीसँ हटाना चाही ने की कच्चा बाँससँ कच्चा चीजसँ तऽ बिलकुल नहि हटाना चाही कियाकि ओकर सुचालक होइ छै तऽ फेर आर करेन्ट लागि जेतै आओर जब अगर ककरो भए गेलै तऽ ओकरा डॉक्टरके पास लए जाना चाही आओर ओकर इलाज करवाना चाही बिजली सँ खतरा के हिसाबसँ सुविधा भी बहुत जादा छै पर अपना बचि कऽ रहना चाही सबके घर मे जे छै से सेफ्टी रहना चाही आइकाल्हि तऽ बहुत जादा मार्केटमे सामान मिलै लागलै बहुत डेवलप भए गेलैए